मुंहिंजे घर में मुंहिंजे पप्पा खे कैंसर हो जंहिंजे करे असां उन्हनि खे खिचड़ी ठाहे ॾींदा हुयासीं उन खिचड़ीअ में असां सभु भाॼियूं बि विझंदा हुयासीं पोइ खिचड़ी ठाहे उनखे पीसे करे उन जो जूस ठाहे ॾींदा हुयासीं ऐं शाम जे टाइम ते फुलका पचाए खीर में फुलका पिसाए ॿ खंड जूं कटोरियूं विझी उहो पीसे फुलकनि जो जूस ठाहे ॾींदा हुयासीं ऐं असांजे घर में जॾहिं कंहिंखे जुलाब थींदा आहिनि तॾहिं असां उन्हनि खे दही चांवर थिया राई थी पाणीअ वारी कॉफी थी अहिड़ो सभु ठाहे करे ॾींदा आहियूं ऐं जॾहिं मुंहिंजी नंढी छोकिरीअ खे बुखार थींदो आहे तॾहिं मां हुन खे दाल चांवर थिया वीकनेस लाइ जूस ऐं कोई बि नरम फ्रूट खाराईंदी आहियां